आङो एरियानि माबाया फाहामसालिया जाबाय जोंनिया ब्लकआ जाबाय गलागाव गलागावनिफ्राय जोंनिया माबा सिएइचआ जाबाय कक्लाबारि कक्लाबारि सि एइच आरो इनि बाहेरावबो जोङो जुदि बेमार लांनांगौब्ला जों जाला जाला मिडिकेला गोलैयो जोंनियाव इनिफ्राय आरो गलागाव ब्लकनि माबा इनो सेन्टारा जोंनि कक्लाबारि ब्लकनि कक्लाबारि स्टेननि सेन्टारा जोङा अदालगुरि दुइ नं अदालगुरि सेन्टार मोनसे आरो जोंहा गलागाव सेन्टार मोनसे साब सेन्टार इयो इनिफ्राय दा दावधारा साब सेन्टार दं लोखि बाजार साब सेन्टार दं ओजा बेदबारि सेन्टार दं कक्लाबारि साब सेन्टार दं आंनि एरिया इखिनियानो जोङो बेमारि लांनांगोब्ला जोङो खाथि खालायाव जोङो गलागाव ब्लकआव लाङो आरो जोंहा कक्लाबारि कक्लाबारिया जोंनिया खाथिसिन जायो जोंनि अदालगुरि गामिनिफ्राय जोङो फाहामसालियाव बेमारि लांनांगोब्ला जाहा इसे खाथि जायो ओरैनो पास किल'मिटार जायो जोङो इखिनियाव जोङो फिसा फिला गारि जिबाबो लाङो एम्बुलेन्सजो लाङो लांब्लाबो जों खमैनो जों इसे प्राइभेट गारिजो लाङो ऐ खाथि नालाय आरो जोंनिया इनि बाहेरा इदि लांनांगोब्ला जोङो जाला जालायाव लांनांगौ जालायावबो जोंना इसे गोजान जायो जाबा जोङो एम्बुलेन्साव लांनांगौ जायो ओ थाब मोनहैनाय बायदि जे जोंनिया इखिनियानो आरो जोंनिया जोंनि मेन जोङो साब सेन्टार दङ बाहिरा साब सेन्टारा जाहा आंनिया जाबाय जोंनि अदालगुरिनि सेन्टारा जाबाय ओ दुइ नं अदालगुरि आरो ओजोङा दङो लोखि बाजार सेन्टार लोखि बाजाराव मोनसे सेन्टार दङो इ जाबाय मोनसे जोंनि मिडिकेल माबानि जे साब सेन्टार जाहैबाय इयाव जोंहा बायदेवमोन थायो आरो आसा थायो सुपार भाइजारफोर थायो आरो बायदि बायदि जोंना ड'क्टरफोर फायो जोंनि ब्लकनिफ्राय आरो इन्सार्सफोर फायो इयाव बि सि एम बि पि एफ इफोरबो फायो जोंनाव माजे माजे डिउटि खालामनो जों आरो इयाव ओ सानफ्रामबो डिउटियाव थानांगो आं जाबाय आसा कर्मि मावनाय जों इसोरजो सानफ्रामबो डिउटियाव मोगा मोगि जाबोबाय थानांगो आंनिया जाबाय सेन्टारा दुइ नं अदालगुरि एबा आरो लोखि बाजार सेन्टारावबो दङो इयाव बायदि बायदि ड'क्टरबो दङो बायदेव नार्स सुपारभाइजार आसा इफोरबो थायो